हॅलो ये फोरॅस्ट ऑफीसर कोण तुमी फोरॅस्ट ऑफिसर कोण आहा हांगा कोण आसात सद्याक आं प्लीज हांव न्ही हांगा कुसक्यां रावतां हांगा गांवडोंगरी कुसक्यां खोती खोतीग हय कुसक्यां थंय रावता तुमका हांग मरे बाबा म्हगे व्हडलें शेत आसा आनी भाट आसा आनी ते तेकुनच मरे व्हडली रान आसा येत रे येतना वतना गव्यारेवड्याची झूंड सामकी झूंड येता मरे आनी पुराय पाड घालता रे रयती घोसाळीं देवा एकूय थंय तुका गोडां धाप दवरपा दिनात एक घोसाळें खावपा मेळना आमकां कांय म्हणळ्यार कांय मेळना किदें करपाचें गो गोवारेडे पाड घालतात ना करून उडयतात सारके हय हय न्ही तेंच म्हाका कोणें सांगलें तुम तुमचे कडेन एक ऍडवाय्ज घेया म्हण तुमी कितें मदत करता जाल्यार पळयां म्हूण सांगलें आमकां

हय तेंच म्हण्टा खंय सोलर फॅंनसिंगा जर म्हाका ऍपलाय करतले जाल्यार आमी कोणा ऍपलिकेशन दिवपाचे तुमकां प्लिज रे बाबा कितेंय तुमच्यानी जाता जाल्यार मदत करा रे बाबा खूब खूब सतयता रे बरें देव बरो करूं हांव तशें जाल्यार पयलीं ऍपलिकेशन तुमकांच दिता तुमी मातशें तें फॉवर्ड करा मागीर बरें बरें थँकयू